अह केकआलाय दङमोन दंनायालाय ओमफ्राय मा फ्लेबारनि नांगौमोनथाय अह ओमफ्राय ओरैनो ओरैनो बेसेबां ओरैनो खय किजि नांगौ अह ओरैनोलाय सेरसेयाव माबा लायो माबा माबा जाहैगोन आदा किजिआव ओह नङा आदा किजियाव माबा जायैगोन पासस' थाखा फाइब हानद्रेद जाहैगोन होम्बा नोंनिया दुइ किजि नांगौबालाय माबा फर हानद्रेद जाहैसिगोन न अह अह अह नोंनो बेसेबां नांगौमोन अह दुइ किजि अह ओमफ्राय माब्ला दिनै नोङो दिनै जाया जेनेबा नोंनो माला नांगौ बेखौ बुंहरबानो जाबाय जोङो जे इमारजेनसि नांगौबा इमारजेनसि बनायना हरगोन ओमफ्राय जुदि टाइम दङबालाय गाबोन फुंनि जि बाजियाव जाहैगोन फन हरबानो जाबाय खनसे फैनायनि सिगां ओह ओं ओं ओं ओरैनोथ' ओरैनो बेसेबां नांगौमोनलाय दुइ किजि न' दुइ किजि ओह ओमफ्राय माबा प्राइसखौथ' बिदिनो दामि नालाय बेयो नोंनिया मा फ्लेबारमोन अह स्ट्रबेरिनि बाहाय जाहैगोन बाहाय दाम लायो माने फ्लेबारआ फ्लेबारसोथ' ओम दाम ओह ओह ओमफ्राय नामा मामोनलाय फिसाजो ना फिसालामोन ओमफ्राय मा नाम अह अह समायना दैमारि अह दे होम्बालाय ओह जागोन दे जागोन दे होनबालाय नांगो बालाय बनायना हरनोसै लांफैबानो जाबाय

औ दे दे दे ओम दे ओम